आङो लकदाउनाव ना बेदर अमा बेदर बोरमा बेदर बेफोरखौ समनो नाजादोंमोन आरोना ओमफ्रायो जोंनि लकदाउनावथ' सोब बन्द' थाउनफ्रा बन्द' आरो ओमफ्राय जोंनि गामियाव किन्तु अमा फानग्रा दाव फानग्राफोरा माबादों आरोना ओमफ्राय फानखोमादों आरो फानखोमानानै ओमफ्राय मोनलायलाया आरो गावजों गाव बेराद बयबो जानो लुगैनाय एकदम सप्ताह खनसे बिदिनो दस दिन गाहाम मोनजायि जाबाय ना लकदाउनाव ओमफ्राय बेयावनो गामियाव अमा फानग्राफ्रा बुथारनानै फानदों आरो ओमफ्राय बेयाव माबादों आरो लायनो नाजादों ओमफ्राय उनाव जोबस्लाबो आरो दसेयावनो मोनजाथारै बयबो मोनजायाखै नालाय बयबो खोनानानै लांफैदों बेदरखौ बायनो फैदों ओमफ्राय बेयावनो मोनलायलायाखै आरोना मोनलायाखै ओमफ्राय उनावहाय नेक्साव बिदिनो आरो सिथारबावनायाव मोन्नानै संनानै जादों आरो बिदिनो मा होनो जोंनि गामि गामियाव नालाय जोंना ओमफ्राय बिदिनो मैगं थाइगंफोराथ' आंखाल गैया आरो गामियाव ओमफ्रायो ना बेदरखौल' जोङो मोनजायाखै माबा लुगैबाबो मोनजायाखै लकदाउननि थाखाय आरो बाजार बन्द'नि थाखाय जों मोनजायाखै आरो बे मैगं थाइगं सोबबो गामियाव मोनजोबदों आरोना ओमफ्राय ना बेदरखौल' मोन्नो थाङाखै मालाबा मालाबा बिदिनो सिथारदों ओमफ्राय मालाबा मालाबा संनो मोनदों आरो ओमफ्राय बांसिनानो रस माबा संनो मोनजायाखै संनो नाजाबाबो